गेम खेलियो आहे ख़ासि करे शतरंज शतरंज मूंखे ॾाढो वणंदो आहे ऐं सभिनि खां अलॻि लगंदो आहे छाकाणि त उन में चाल केर बि हले हलाए पर पंहिंजे पाण खे पंहिंजनि खे कोन मारींदो आहे